बाइक हलाइण सां असांजे जीवन ते वधीक प्रभाव पवंदो आहे असां जॾहिं बाइक हलाईंदा आहियूं त कई जॻहियुनि ते वेंदा आहियूं नई नई जॻहियुनि ते जो ज्ञान थींदो आहे बाइक हलाइण सां कई नई नया मित्र मित्र ठहंदा आहिनि हुननि खां बि हुननि जी संस्कृति जो असांखे ज्ञान थींदो आहे असां पहाड़नि ते वञु बाइक सां कई कई शेहरो शेहरो में वेंदा आहियूं ऐं ईअं पहाड़नि ते बि वेंदा आहियूं हुते वहां हुते प्रकृति जो आनंद प्र प्रकृति जे प पहाड़नि जी प्रकृति जो असांखे ज्ञान थींदो आहे असां बाइक हला हुते वञी करे असां प पाण में वेही करे दोस्तनि खां हुननि जी संस्कृति जे बारे में पंहिंजी संस्कृति जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं जंहिं जंहिं सां असांखे ख़बर पवंदी आहे की उहे कीअं पंहिंजी समाज में रहंदा आहिनि असां कीअं पंहिंजे समाज में रहंदा आहियूं हीअ हु हुन खे मु मुंहिंजे समाज जी ऐं उन्हनि खे हुननि खे मुंहिंजे समाज जी हुननि जे समाज जी ज्ञान थी वेंदो आहे जे हित हे इस तरह इस तरह इनी इनी तरह असां प पंहिंजो टाइम अछी तरह स्पेंड करे सघंदा आहियूं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की बाइक बाइक बाइक जो असांखे ॾाढो लाभ थींदो आहे जंहिंसां